भारत में भोजन विभिन्न प्रकार के बनाए जाते है जिसमें लोकप्रिय व्यंजन जलेबी और समोसे कचौड़ी ऐसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग व्यंजनस है जैसे भारत में बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के भोजन खाना पसंद करते है जैसे इडली डोसा पाव भाजी बड़ा पाव महाराष्ट्र में पाव भाजी खाना ज़्यादा पसंद करते है मसालों और व्यंजन की बात यदि मैं करूँ तो यहाँ पर भारत मे विभिन्न प्रकार के मसाले भी बनाए जाते हैं जिनमे पेड़ पोंधौ और सस्त मसालों का उपयोग किया जाता है जिनको खाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की चीजों को मिश्रित करते है और कच्चे मसालों के रूप मे भी भारत मे उत्पादन किया जाता है जिसमें मसालों की प्रमुख भूमिका रहती है व्यंजनों मे स्वाद में तो यदि हम बात करें भारत में मसालों की और व्यंजन की तो यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाये जाते है व्यंजन बनाये जाते है मसाले बनाये जाते है और इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों मे किया जाता है जैसे खाने मे और भी क्षेत्रों मे किया जाता है